हमरा जे बिहारमे जे हइ मैथिली भाषा जे हइ सब इसकुलमे नहि चलै छै काहे कि यहाँपर बेसी सब जे हिन्दी भाषी सब हइ उर्दू भाषी सब हइ तऽ ओकरे बेसी चलै छै आओर बङ्गालीमे बेबस्था जे हइ बङ्गालके बिहारके जे बङ्गालके बॉडर हइ वहाँ चलै छै मैथिली भाषा जे हइ मिथिलाञ्चलमे चलै छै हँ आओर भी मेन मैथिलीपर विषयपर जे क्लास नहि चलै छै आओर एहिमे सरकारके कियाकि मैथिली एक बहुत पुराना भाषा हइ सरकारके मिथिलाञ्चलके हइ हँ रामके जमानासँ चलै छै तऽ एकरा लागी सरकारके सब विद्यालयमे जे हइ मैथिलीके भी एगो सबजेक्ट होइके चाही जइसे संस्कृत होइ छै हिन्दी होइ छै तऽ मैथिलीके भी अपना एक भूमिका होइके चाही जइसे किछु मैथिलीके ज्ञान भी सबके प्राप्त होते हँ तकरा लागी हम सरकारसँ इएह अनुरोध कऽ सकै छी कि मैथिली भाषाके जतना प्रचार प्रसार हो सकै ओकरा करैके चाही आओर सबके ज्ञान भी बाँटेके चाही